हैलो नमस्ते मैम और कैसे हो मैम मुझे मेरी क्लास टीचर से पता चला है कि मेरी अटेंडेंस बहुत शॉर्ट आई है नहीं मैम लेकिन ये सब झूठ है मैं तो रोज़ स्कू स्कूल आती हूँ नहीं मैम मैं बहुत दूर से आती हूँ ना इसलिए मैं लेट हो जाती हूँ रोज़ाना और मेरी ड्रेस तो हमेशा साफ़ रहती है वो तो कभी कभी ऐसे मैं रास्ते में आते हुए गंदी हो जाती है लेकिन मैं हमेशा साफ़ रखने कि कोशिश करती हूँ उसको हमेशा नहीं मैम मेरे क्लास में कोई और भी बच्चे हैं जो मेरा सारा होमवर्क वो मुझसे करवाते हैं मेरा होमवर्क हमेशा रह जाता है इस वजह से मेरा होमवर्क कभी पूरा नहीं होता लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा होमवर्क करूँ आर इंटरैक्ट तो कैसे करूँ मेरे को बोलने ही नहीं देते कोई बच्चा मैम मैं कम्पलेन करता हूँ करती हूँ टीचर से तो वो बच्चे मुझे बाद में मारते हैं और बुली भी करते हैं अटेंडेंस मैम मैं रोज़ आती हूँ लेकिन पता नहीं मेरी अटेंडेंस कैसे शॉर्ट पड़ गई और मैं बहुत दूर से भी आती हूँ ना इसलिए मैं अब कभी कभी लेट हो जाता है अब आप बताओ इसका कोई सोल्यूशन हो तो मैम मैं डेढ़ घंटे पहले निकलती हूँ लेकिन मैं फिर भी धीरे मैं जल्दी जल्दी करते हुए भी मैं लेट हो पहुँचती हूँ और बीच में कुछ बच्चे हैं हमारी क्लास के वो मुझे रोक लेते हैं फिर हमें बहुत बुली भी करते हैं फिर आने ही नहीं देते मैम मैं आपके पास शिकायत के ऐप्प्लिकेशन डाल देती हूँ आप कुछ करिए प्रिंसिपल से कुछ करवाइए जिससे ये परेशान ना करें मुझे बच्चे मैम क्योंकि सारे टीचर्स को मैंने ऐप्प्लिकेशन लगाई कोई भी हेल्प ही नहीं करता कोई मानता ही नहीं है सब मुझे ऐसे समझते हैं कि मैं ज़्यादा परेशान करती हूँ मैं आती नहीं हूँ मतलब बैड स्टूडेंट के रूप में मेरी वो कर दिया है इन्होंने सबने इमेज खराब लेकिन मैम आप बताओ तो सही अब अटेंडेंस को मैं कैसे ठीक करूँ हाँ मैम मैं मेरा पूरा होमवर्क करके ले आऊँगी आपसे कल चेक भी करवा दूँगी और मैं आगे भी टाइम से आने की कोशिश करूंगी लेकिन आप भी मेरी ऐप्प्लिकेशन पे ध्यान दीजिए और उन बच्चों को शिकायत पे वो करिए क्योंकि वो मुझे बहुत परेशान करते हैं ठीक है मैम मैं मेरा बिहेवियर मेरा ठीक है लेकिन वो बच्चे अब क्या अब मैं ठीक करने की कोशिश करूंगी